बायकिंग करतना चडसो विचार सुरक्षेचो करता म्हणल्यार हेल्मेट आसा काय ना पळयता ऑयल गाडी स्टाट करचे पयलीं तितू ऑयल आहा काय म्हूण चॅक करता ब्रेक लागता काय म्हूण चेक करता वारो आसा काय म्हूण चेक करता तेजो बेल्ड सारको आसा काय म्हूण चेक करता सगले तरेचे मेन्टेंन्स आसा पय तें सगलें हांव चेक करता बायकिंग करचे पयलीं बायकांक हांव दोकुमेंत दवरता म्हणल्यार आरसी बूक इनशुरंस पोलुशन मागीर लायसन हे सगले तरेचे हांव डॉक्युमेंट्स तितूक दवरता